ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बीमारी के बारे में हम बताते हैं जैसे अभी फिलहाल कुछ दिनों की बात है गाँव में या शहर में सब जगह पूरे कंट्री में ही या पूरे वर्ल्ड में एक बीमारी आई थी कोरोना जिसमें लोग बहुत ही तरह से परेशान हो गए थे और बहुत ही हताशा हुआ बहुत लोग मर गए क्यों क्योंकि एक नई बीमारी थी और इसके एंटीडोज एंटीटोट बनाने में बहुत समय लगा बहुत ही काफ़ी समय लगा ग्रामीण में तो घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे और शहर में भी वैसे ही सिस्टम वैसे ही था जैसे ग्रामीण में ही था लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे बस ज़रूरत के ही जो सामान लेना था वह एक ही आदमी जाते थे और क्योंकि लॉकडाउन का समय था और कोरोना जो है सो पूरा पूर्ण रुप से संक्रमित हो चुके थे बहुत लोग हुए बहुत लोग अपना जान गवा दिए धीरे धीरे इसके एंटीडोज का पता चला वैक्सीन लगा वन डोज लगा टू डोज लगा और थ्री डोज ऐसे बूस्टर डोज और भी होता है वह लोग भी लिए सब लोग लिए जैसे ही ग्रामीण में ग्रामीण और शहरी शहरी के क्षेत्रों में सब लोग पर लगा इंजेक्सन टीका वैसे ही ग्रामीण के ही क्षेत्र में भी जैसे ही शहर के क्षेत्र लोग के पड़ा वैसे ही ग्रामीण के भी क्षेत्र के लोगों में वैसे ही इंजेक्सन पड़ा एंटीडोज का और बूस्टर डोज लगा क्योंकि बहुत ही लोग हताहत हो गए थे जिधर जाए उधर सुने चीख चीख ही बात थी फ़िर उसके बाद आया एक जो होता है यह फीवर ईवर के बारे में आ गया था बहुत ही ज़्यादा भी वह भी वायरल फीवर था आई फ्लू आया आई फ्लू में भी लोग बहुत परेशान हो गए थे आई फ्लू में भी ग्रामीण से ज़्यादा शहर में लोग पेरशान हो गए थे क्योंकि बच्चे से लेकर और बड़े तक बहुत ही ज़्यादा इतना था कितना उसमें भी जान गंवा दिए थे उसका भी फ़िर धीरे धीरे हुआ बहुत ही अच्छा हुआ ठीक हो गया आई फ्लू भी ठीक हो गया बहुत अच्छा आ ग्रामीण में भी हो गया था उसमें भी लोग अच्छे हो गए ठीक हो गए और बहुत तरह का ही बात है ग्रामीण और शहरी में यही एक बढ़ती जो बीमारी है न उसके बारे में लोग बताते हैं कहते हैं पहले तो जो भी होता है सुझाव अच्छा आता है शहर से ही आता है क्योंकि शहर में बड़े बड़े अस्पताल लोगरा आ अस्पताल है और वहाँ अच्छा व्यवस्था रहता है सुरक्षित लोग हैं क्योंकि वहाँ से ही और अब तो डेवलप हो गया है गाँव में भी अच्छे लोग सब्र सबकी सुविधा है बढ़ते हैं बहुत ही तरह की बात है आते हैं क्योंकि एक दूसरे के बारे में लोग बताते हैं जानते हैं वहाँ जाइए इसका वह डॉक्टर के पास जाइए अच्छा ईलाज होगा क्योंकि शहर के लोग बताते हैं गाँव के लोग को उतना ई नॉलेज ज्ञान नहीं रहता है जो वहाँ तक पहुँच सके तो वह क्या करते हैं शहर के लोग से कांटेक्ट करते हैं जान पहचान बढ़ाते हैं परेशानी है तो उ बताते हैं फ़िर वही बताते हैं जी यहाँ आइए हो जाएगा बहुत ही अच्छा रहता है करवाते हैं और लोग जाते हैं क्योंकि यह सब के एक ही कारण था जो शिक्षा शिक्षा शायद ठीक नहीं था अब जो है शिक्षा की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई क्योंकि घर घर है और बीमारी अगर जो बैठती है तो उसके लिए हमारे गाँव में जैसे आसा बहु होते हैं ग्रामीण चिकित्सक होते हैं वह अच्छे से ही बताते हैं सुझाव देते हैं कैसे खाना पीना करना चाहिए कौनसी दवाई किस टाइम में लेना चाहिए कैसे वह भी हो अच्छे से सुझाव देते हैं और करते ही हैं बता देते हैं सबसे ज़्यादा रही ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण चिकित्सक जो हैं सो बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा सपोर्ट है करते हैं ईलाज भी करते हैं और गरीब आदमी के लिए मसीहा डॉक्टर रहते हैं बहुत अच्छा करते हैं कोई भी बीमारी हो फीभर हो कोल्ड डायरिया हो या बोमैटिंग टेंडेंसी हो कुछ भी हो क्योंकि लोग पहले ग्रामीण में जो है सो ग्रामीण चिकित्सक से ईलाज करवाते हैं शहर में शहर में बड़ी अस्पताल है वहाँ ईलाज करवाते हैं तो ग्रामीण ग्रामीण जो है सो पहले तो लोग ग्रामीण में करवाते हैं ईलाज फ़िर जाते हैं शहरी में अच्छा से करवाते हैं यही सब बात है जो बढ़ती बीमारी के बारे में पहले तो हमें जानकारी आती है शहर से और लोग बहुत हताहत हो जाते हैं परेशानी होती है तो बताते हैं कहते हैं क्या सुझाव होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ठीक है यही सब है